हेल' नोंथाङाखौ औ आंनो अबिन बर' ना आं पिंकु होन्दों

औ औ आं खोनानाय बायदिब्ला नोंथाङा नोंथाङानो हा फानो ओमफ्राय आं नोंथांनाव कल खालामनाय जाबाय ओमफ्राय दायो हा बायगौमोन आरो नोंथांनिफ्राय औ बेसां खथायाव पास लाख आदसा बेफोरनिफ्राय एसे आदसा आदसा आदसा जुदि बेफोरनिफ्राय एसे खमाव फैगोन ना पास लाखसोनिफ्राय आदसा औ आं लागोन नोंथां लागोन आं लानो थाखायनथ' नोंथांनाव कल खालामदोंमोन

औ पास थारिख मार्चनि दस थारिखआव आदसा औ औ औ दे बिब्दिब्लालाय आं नोंथांखौ नोंथांखौ आसा खालामबाय नोंथाङानो जे नोंथांनिफ्राय जे हाखौ मोनगोन

औ आं थाग थियारियैनो दोङो औ लामाजों नांजाबनानै बि औ औ बिदि हाखौनो नागिरदोंमोन आं नोंथांनिफ्राय दे जागोन होमब्लालाय ना